नमस्ते मुबाइल मुबाइल देखना है सैमसम फ़ाइव जी का है आपके दुकान पर मोबाइल मुबाइल कितने तक मिल जाएगा अच्छी से अच्छी मोबाइल लोन लोन पर भी मुबाइल मिल जाएगा

पैसा वघीरह जैसे कुछ बाक़ी कर दें बाद में दे दें क़िस्त बन क़िस्त बनती है क़िस्त पर मुबाइल मिल जाएगी क़िस्त पर मोबाइल मिल जाएगी कितने तक क़िस्त बनेगा महीने में कितने रुपये तक मुबाइल कइ गारंटी है

कितने दिन तक गारंटी रहेगी फ़ाइव जी फ़ोन सैमसंग का लेना है कितने तक मिल जाएगा और उससे कम नहीं होगा थोड़ा बहुत पन्द्रह हज़ार तक हमारा बजट पन्द्रह हज़ार आपके दुकान पर अच्छे मोबाइल मिलते हैं हमने सुना है इसीलिए फ़ोन तो आप दे दीजिए ना पन्द्रह हज़ार में थोड़ा बहुत पैसा बाद में कर देंगे थोड़ा बहुत बचेगा बाद में दे देंगे कहाँ पर है आपकी दुकान चलो ठीक है फिर कल मिलते हैं नमस्ते